میرا نام مسکان ہے میں آپ کے انٹرنیٹ سروس کی صارف ہوں میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ وقت ہمارے علاقے میں کوئی تکنیکی مسئلہ چل رہا ہے کیونکہ میرا انٹرنیٹ پچھلے کچھ وقت سے بالکل کام نہیں کر رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ والے پڑوسی سے بھی بات کی ہے ان کا بھی لینڈ لائن انٹرنیٹ کنیکشن بند ہے اس لیے مجھے شک ہوا کہ شاید یہ مسئلہ صرف میرے گھر کا نہیں بلکہ علاقے میں کوئی بڑا مسئلہ ہے برائے کرم آپ چیک کر کے بتا سکتے ہیں کہ کیا واقعی ہمارے علاقے میں کوئی کنیکشن کا مسئلہ ہے اور اگر ہے تو کتنا وقت لگے گا اسے ٹھیک ہونے میں اگر کسی قسم کی مزید معلومات یا میرے کنیکشن کی تفصیل آپ کو چاہیے تو میں فراہم کر سکتی ہوں آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ جلدی سے کنفرم کر دیں کیونکہ گھر کا سارا کام انٹرنیٹ پہ ہے اور کافی دقت ہو رہی ہے شکریہ